मेडीटेशन करणु त दिमाग़ जे लाइ जाम सुठी ॻाल्हि आहे पहिरीं जॾहिं मां मेडीटेशन कंदी हुअमि त पंजे मिन्टे खां पोइ जाम वीचार दिमाग़ में घुमंदा हुआ जंहिंजे करे थोरो कांसंट्रेट न थींदो हुओ पर जीअं जीअं तव्हां पंजनि खां छह मिन्ट छहनि खां ॾह ॾहनि खां पंद्रहां मिन्ट मेडिटेशन करणु वेठमि त हुन मां जाम सारा फ़ाइदा मिलिया जाम मनु शांति रहंदो आहे इनकरे सभिनी खे मेडिटेशन करणु घुरिजे